पंहिंजे अंगण में मां न ई सिर्फ़ु भाॼियूं ऐं व नंढा नंढा ॿूटा पोखिया आहिनि पर सजावट बि मां सुठे नमूने अलॻि अलॻि पत्थर ऐं कुंॾियूं रखी करे कई आहे उन में मां रचनात्मक नमूने सां नारेल जे खलुनि गांहि जो छेणो इहो सभु विझंदी आहियां जीअं सुठा गुल अचनि अलॻि अलॻि रंग रंगीन गुलाब पोखिया आहिनि जेके न ई सिर्फु ख़ुशबूइ ॾींदा आहिनि पर मुंहिंजे अंगण खे ख़ूबसूरत बि ठाहिनि था इन्हनि खे सभु वक़्तु वक़्त ते खाद विझणु पंहिंजे घर जी ठहियलु खाद ऐं मिटीअ खे खोटे करे सुठो करणु सुकाइण इहो सभु मां कंदी रहंदी आहियां